सबसे अच्छे हॉस्पिटल जय गुरुदेव जय गुरुदेव हॉस्पिटल अच्छे हैं उसमें सब सारी व्यवस्था उसमें सब फीट हैं सब अच्छे से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है उसमें अच्छे से हैं सब अपन साफ सुथरा है हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और उसमें सब मरीज भी सब अच्छे से अपन उसमें दवाई हो जाते हैं बहुत अच्छे हैं हम लोगों को दिक्कत परेशानी कबो होती हैं तो मेरे पी मेरे पी मेरे पीते हैं मेरे सासू जी की तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेनस को बुलाएं और फोन किये तो तो एंबुलेंस घर पर आये तो जब घर जब घर से निकले तो आंधी तूफान इतनी तेज़ हवा हो गई की हॉस्पिटल एम्बुलेंस आये तो फिर एंबुलेंस आते तो रास्ते में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी तो तो फिर बाद में अच्छे से हो गये तो फिर एंबुलेंस अस्पताल में ले गये हॉस्पिटल में ले गये तो मरीज उसको भर्ती कराए थे तो बहुत अच्छा उसमें था पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उसमें भर्ती कराए थे उसमें सारी व्यवस्था टंच थी कोई दिक्कत नहीं थी सीट उट सब अच्छे थे हस्पिटल में गये तो मेरे पिताजी भर्ती भरती ले लिए ले लिए थे इसलिए हमने कहा हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बहुत बढ़िया से बोले नहीं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है भाई किसी ने इलाज़ करना है तो उस उस हॉस्पिटल में ले जाइए उसी में इलाज कराइये मेरे पिताजी उसी में उसी में गये थे तो बहुत अच्छा हो गये समय समय पर सुई दवा सब इस्तेमाल करना पड़ा नर्स सबको अच्छे से इलाज इलाज किये थे जब इलाज किये तो मेरे पिताजी धीरे धीरे ठीक हो गये थे ठीक हो गये तो हमने कहा की भाई हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है उसी में भर्ती कराना करना चाहिए इसलिए हमको बहुत हॉस्पिटल अच्छा लगा तो हम को एम्बुलेंस को फोन किये और एम्बुलेंस आये तो उसको हस मतलब हॉस्पिटल में ले जा कर उसको सारी व्यवस्था दी और सब डाक्टर तुरंत आये उसको देख दाख देखे ताकि उसको एकदम अच्छे से वो उसको मरीज को ठें देख दाख कर सुई और दवाई सब सारी व्यवस्था थी सब सब चेक करने वाली मसीन थी सबमें अच्छे अच्छे नर्स थी अच्छे अच्छे डाक्टर थे बड़े बड़े डाक्टर थे बढ़िया से इलाज़ करते थे उसमें बढ़िया इलाज़ करते थे मेरे पिताजी उसी हॉस्पिटल में गये थे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया हूँ हुए थे इसलिए हम उसको हॉस्पिटल को बहुत अच्छे म आ आस मानते थे सारी व्यवस्था उसी में सब कुछ सब कुछ व्यवस्था उसी में मिल जाते हैं खाना पानी सब सब उसी में दवाई उवाई सब उसी में अच्छे से मिल जाते हैं बढ़िया हॉस्पिटल है इसलिए हमको बहुत अच्छा हॉस्पिटल है कोइ दिक्कत परेशानी नही है हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं तो उसी में तो हमको घर का सब लोग का राय विचार था तो हॉस्पिटल में ले गये और उसी में अपन पिताजी का इलाज़ कराए इलाज़ करा दिये थे हॉस्पिटल में तो पिताजी कहे कि अरे हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है दिक्कत परेशानी भी होते हैं तो इसी हॉस्पिटल में मुझको चलना चाहिए क्योंकि हमको उसको बहुत उसमे आराम मिल जाता है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल न बहुत अच्छा है इसलिए हमको वही हॉस्पिटल पसंद है दिक्कत परेशानी होती है तो उसी हॉस्पिटल में हमको ले जाए करती हैं भर्ती भर्ती कराते हैं अच्छा हॉस्पिटल है तो सब बढ़िया कहते हैं इसलिए हमारे घर के सब सदस्य हॉस्पिटल को सुनकर सब खुश हैं और उ सबको अच्छे से में इलाज हो जाता है दव दवाई सब उसी में मिल जाता है दवाई समझ समझ खा लेते हैं पिताजी मेरे अच्छे से ठीक हो गयें हैं